आं संनायखौ हबि रोखोमै लांनायाव आंनि ननि मानसिफोरा जेबो फाव खालामाखै मानोना आङो संनायखौ जोबोर मोजां मोनखायो ओन्दैनिफ्रायनो आङो जेब्ला ख्लास ख्लास फर फायभ फरायोमोन अब्लानो आङो ओंखाम संनाय बायदिसिना खामानिखौ मावनाङोमोन मानोना जोंहानि नखराव एफाराब माने धोनि नङा जोंनि मा जोंनि आइ आफाया माइ गायनानै जाग्रा बिनिखायनो आइ आफाया जेब्ला दुब्लियाव थाङोमोन अब्ला आङो ओंखाम संनानै दोन्नांगौमोन बेफोरावनो आङो माखासे आंनि जे संनाय हबि बे बे बेफोरखौ गोख्रों खालामनो हादों आरो संनाय हबिया जोबोर मोजां मानोना जोङो बेफोरबायदि हबिखौ लानांगौ मानो होन्नानै बुङोब्ला संनाया गावबा गावनिनो मोनसे मोजां नों संनो रोंबासो नोङो गोबां रांखान्थि बिथिंआवबो सेब खालायनो हागोन नों संनोनो रोङाबा नोङो सामफ्रामबो जुदि बायनानै जाबाय थानांगौबा नोंहानो गावबा गावनि लाइफाव बेराद लस जानाय बायदि जायो आरो बेनिखायनो संनाय खावनाया मोनसे सुबुंजों नांजाबफानाय मोनसे खामानि बेखौ बानोबो नाङा आर मुगैनोबो नाङा दा जोङो गोबां थेकनलजि ओंखारबाय गोदो अग्दाबाव सङोमोन दायो गेसाव सङोमोन दायो गेसाव सङो आरो दायो गोबां गोदान गोदान रोखोमनि आगजु ओंखारबाय बात गोदोनि जे अग्दाबाव संनाय बेफोरनि जे गोथाव जे थेस्त बेफोरखौ जोङो दानि अग्दाबाव सं दानि कुकाराव संनाय बा दानि गेसाव संनाय बेफोराव मोन्नो थाङा आरो आरोना दा जों बुंनो थाङोब्ला आं संनाय हबि लानायाव आंनि बिमा बिफानि रेियेक्सना जेबो जायाखै आरो आङो आंखौ मोजांसो मोनदों आरो आखौ सापर्तसो खालामदों आङो दायो संनाय हबि लानायाव आंहा जेबो लाब लस जानाय मोनाखै आङो मानो होन्ना बुङोब्ला आंहा दायो आंनि लाइफनि थाखाय माखासे नांगौ जे संनाय खावनाय बेफोराव आङो आखा फाखा जाबाय एसेबाबो दा आङो दा आङो आंनि नांगौखिनि जानाय बा आंनि फेमिलिनि जे नखरनि नांगौखिनि जानाय बेफोराव आङो बिमा एबा नखरनि माखासे संग्रा मानसिफोरजों हेल्प होफानो हाबाय दा बेनो आंनि बिराद गोग्गाथाव खामानि हिसाबै थाबाय आंनि बुंनाया एसेनोसै ओंखायनो संनायखौ हबि लानाया जेबो एथ्राम गिदिर खोथा नङा मानोना जों संनानै जायाबा सोरथो जोंखौ जाहोनो दा बेनि थाखायनो संनाया मानसिफोरनि हबि लानायाव जेबो फ्रब्लेम फैया आरो बेफोर मोनसे मानसिफोरनि हबसो थाखानांगौ हबि नङाबा बेयो मोनसे मानसिफोरनि खामानि मावनांगौ हाबासोखा